दिक्खो में पंजाह् ज्हार दा फोन लैता सवेरै घरै दा निकलो चार्ज करियै सौ परसैंट करियै जिसलै निकलो ते शामीं जेल्लै घर आओ तां दिक्खो पंज परसैंट मी समझ निं औंदा एह्दा करां केह् बिच बिच मन करदा इसी चुल्ली च पाई ओड़ां हून में सोचां दा फोन चेंज करी ओड़ां कि एह्दी ते बैटरी चलनी निं एह्दे चक्करें च मिगी घरै दा बाह्र निकलना बी मुश्कल होई गेदा